नमस्ते दीदी आप क्या क्या बेच रही हैं तो फिर कितने का है दी सुएटर पाँच छः सौ का कम नहीं होगा अच्छा और क्या क्या है और क्या क्या है टोपी रखे हैं टोपी रखे हैं कितने में है अच्छा यानी कि हम घर पर बच्चे के लिए लेकर चले गए अगर से उसको साइज नहीं हुआ तो क्या आप वापस कर सकती हैं ना अच्छा और और क्या क्या है अच्छा इनर भी रखीं है वह कितने का है वह कितने का है कितने का है तीन सौ का है बच्चों के लिए क्या क्या रखी हैं हाथ का मोज़ा रखे हैं वह कितने का है दी दो ढाई सौ का दो ढाई सौ का दीदी हाथ का मोजा थोड़ी मिलता है बड़े लोग का रहता है ना छोटे लोग का तो कम होता है प्राइस वह तो ही लेकिन फिर भी अच्छा मोजा कितने का है बच्चों का

ठीक है दीदी नमस्ते दी